ہلو فج بگری سے بات کر رہے ہیں مجھے کیک کا آڈر دینا تھا آپ ہی کچھ نیکلیس چاہیے آپ پہلے مجھے پرائز کے بارے میں بتائیے چھوٹا سا آپ نے کیک ڈیٹیلس میں اچھا اور وہ نیم لکھوانا ہوتا ہے کیا وہ آگے میں رستے میں خراب تو نہیں ہوگا ڈسٹنس زیادہ ہے دہلی سے باہر ہے تو اس کے حساب سے آپ بتائیے ایک سو بائیس کلو میٹر تو وہ خراب تو نہیں ہوگا فریزر میں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ فاسٹ ڈلیوری کا کچھ کر دیتے تو زیادہ آسم ہو جاتا اچھا ٹھیک ہے تو یہ کنوینئینٹ ہو جائے اب بس اس کا ڈسکانٹ لینا ہیں آپ نے کہا ہے ون تھاؤزینڈ پر کے جی ہے نا لیکن تھوڑا سا زیادہ ہے اگر اس کو تھوڑا کم کر دیں تو اگر میں سیون ہنڈریڈ پر کے جی کر دوں تو ٹھیک ہے مجھے ٹو کے جی کا ایک ایگ لس کیک تیار کرنا ہے آپ بس اس کو ڈلیوری کروانا آپ کو دہلی سے باہر آپ کو میں نے ڈسکاؤنٹ بتا دیا ہے اس کے حساب سے اگر ٹائم مینج کر کے ڈلیوری کروا دیں تو اچھا ہو جائے گا جی جی شٹاپ پہ نام لکھوانا ہے اور تھوڑا سا ڈیکوریٹیڈ طریقے سے لکھوانا ہے کس تک اٹریکٹیو لگی کیونکہ بچے کے برھ ڈے کے حساب سے اوکے اوکے تھین یو سو مچ ٹھیک ہے